गेलेनायनि मादाव आं काबाडि खेलाखौ मोजां मोनो बिदिनो इसे बिदिनो खरा गेलेनाय जायो बबेयावबाफोर बिदिनो माबाफोर जायोबा गेलेहैनाय जायो लोगोफोरजों स्कुलै बिदिनो ग्रुप ग्रुप थांनानै गेलेहैनाय जायो समनि गेजेरावहाय आरो एखनबा देरहाबोयोबो देरहाबोबा मोजां मोनो जेनबा गाज्रि मोनो आरो एखनबा न'आव थानानैनो बिदिनो मा खालामनानै थानो होननानै अन्थाइ गर गेलेयो ज' लोगोफोरजों साथाम साब्रै लोगो लानानै गेलेनाय जायो आरो एखनबा बेफोरबायदिनो गेलेखांनायनि उनाव बेबायदिनो नारें खार्जि जानाय मा जानाय जायो जोङो बेबायदि अन्थाइ गर गेलेनायाबो अनेक रोखोमनि दङ गोसोबायदि गेलेनो हायो अन्थाइ गरखौबो ओरैनो अन्थाइ गावलायनायबो गेलेयो आरो बिदिनो हाखर खुरनानैबो सयथा सयथा हाखर खुरनानैबो गेलेनाय जायो हिनजाव हौवा ज' ज'नो आरो समनि गेजेराव बिदिनो मार्बलफोर गेलेनाय जायो हिनजावफोरजों मार्बल गेलेनानै बिदिनो एखनबा समफ्रावहाय देरहायोबा मोजां मोनो आरो जेनोबा बिदिनो नांलायनाय जायो दावराव दावसि बिदिनो होनबा मा गेलेगोन मा मागोन ओरैनो बेरायलाबायनायबो जायो मानाय जायो एखनबानि समावहाय गेलेनो गोसो जाबासो गेलेबाय गेलेनो गोसो जायाबा गेलेया बेबायदिनो आं गेलेनायफोरखौ बिदिनो बांद्राय मोजां मोनखाया मोननाया थेवब्लाबो गेलेफायो लोगोफोरजों बिब'फोरजों गेलेयो बिदिनो बिदाफोरजोंबो गेलेफानाय जायो एखनबा बिदिनो फुटबलफोर गेलेबाय आं फुटबलफोरखौबो बारा रोङा थेवबाबो बिदिनो बिदाफोरजों बिब'फोरजों सोलोंनाय जायो ज'यै सोलोंनानै बिदिनो गेलेनाय जायो गेलेनानै बिदिनो जेनो एखनबानि समाव जेनबाय जेनोबाथ' नोङो थानांगौ जायो देरहाबासो नों गेलेफानो मोनबाय

बायदिसिना बिदिनो लोगोफोरजोंहाय इदिनो थाखुमालायनाय जल्दा खेला गेलेयो आरो एखनबा खुवा खेला अन्थाइ जाबखोलायनाय गेलेयो बेबायदि गेलेयो ज' ज' बेलासि टाइमाव स्कुल गयोबा जों गेलेनाय जायो स्कुल टाइमावथ' बबेयाव गेलेनो मोननो गेलेनो मोना स्कुलाव बिदिनो क्लास जोबखांबासो जों गेलेफैनाय जायो क्लास जोबाबालाय बहा गेलेनो मोननो एखनबा बिदिनो बे मोनसे खेलाखौनो एखनबा खननै खनथाम गेलेनाय जायो गेलेबाबो बिदिनो हारसिं गेलेनाय जाया ज' ज' गेलेयो स्कुलनिफ्राय फैलायनानै गेलेयो बिदिनो गर गेलेयो अन्थाइ खेला आरि काबाडि खेलाबो गेलेनाय जायो जल्दा खेला गेलेयो खुवा खेला गेलेयो खुवा खेलायाव अन्थाइ जाबखोलायनाय मानसिखौ बिदिनो बल बानायनानै बलजों खुबैलायनाय जुदि नाङोबा थैबाय बेफोरबायदि आरो जाय जाबनो हायो बियो देरहानाय जायो

गेलेनायनि मादायाव बांसिनखौनो आङो बिदिनो काबाडि खेलाफोरखौ मोजां मोनो खारलायनाय मालायनाय बेफोरबायदि थाखोमालायनाय बेफोरबायदि गेलेयो जयैनो जयैनो गेलेनानै बिदिनो माबानाय जाहैयो खेलायाव जेननाय देरहानायालाय थाखायो नालाय ज' गेलेलायनाय जायो जोङो अन्थाइ खेला मा खेला आरो बिदिनो ज' ज' बिदिनो खेला गेलेबाय बिदिनो आलादा आलादा गेलेयो दिरुं खेला गेलेयो फारसेनिफ्रायनो गेलेजोबनाय जायो आरो बिदिनो एखनबा थिं बुलायनाय बेफोरखौबो गेलेनाय जायो माबा मोनसे जायोबा बैसागुफोराव माबाफोरावहाय बिदि होयो खेला होयो खेला होनायाव बिदिनो थिं बुनाय मा बुनाय गेलेयो मोसानायफोरबो मोसालाबायो ज'यैनो ज'यैनो गेलेनाय जायो आरो गय बिगुरजोंबो गेलेनाय जायो ज' ज' बिदिनो बोलायनाय मालायनाय लोगोफोरजों एखनबा बिदिनो बिब'फोरखौ बोबाय फाला बदल बोलायो बिब'फ्राबो जोंखौ बोयो जोंबो बिसोरखौ बोयो गय बिगुरजोंनो बोनाय जायो आरो ज' ज' गेलेनानै बिदि आरो माबाखांनानै बिदिनो गेलेखांनानै ज' बिदिनो थांलायबाय आरो उनाव बिदिनो जेबो खामानि गैयाबा न'फ्राव खामानि मावखांजोबनानै आरो बिदिनो गेलेफिननाय जायो बेफोरबायदि